ایک کم ایک غیر متوقع کم دورہ کی جانے والی جگہ جو میں نے دیکھی وہ اردن کا صحرائی علاقے وادیٔ نم ہے یہ مقام اپنے بے مثال جمالیات خوبصورتی کے لیے مشہور ہے لیکن عمومی طور پر زیادہ سیاحوں کی توجہ نہیں کھینچتا وادیٔ رم کے سرخ ریت عظیم پتھر کے ستون اور بے نظیر قدرتی مناظر سے ایک منفرد تجربہ فراہم کرتے ہیں یہاں پر رات کا وقت خصوصی طور پر حیرت انگیز ہوتا ہے جب آسمان میں کروڑوں تارے چمکتے ہیں مقامی بدو قبائل کی میزبانی ان کے ثقافت اور روایتی زندگی کا تجربہ بھی اس جگہ کو خاص بناتا ہے یہ جگہ قدرتی خوبصورتی اور سادگی کی مثال ہے جو دنیا کے ہلچل سے دور سکون کی تلاش کرنے والوں کے لیے بہترین ہے